जय झूलेलाल के कहिड़ो हालु आहे पोइ छा वीचारु आहे जेको असांजो चेटीचंड जो मेलो थियण वारो आहे हा हा काई ॻाल्हि न आहे हुनमें हिकिड़ो फ्रूट बि रखूं मुंहिंजी मर्ज़ी आहे हा ऐं हिकिड़ो नंढी हिकड़ी झूलेलाल जी मूर्ति बि ॾींदासीं फोटो बि ॾींदासीं त तव्हां ॾिसो हा

हा हा उन में जेतिरा असां खे माण्हू बि खपंदा विराइण वारा ऐं दोना बि खपंदा हुननि दोननि में विझी करे असां विराईंदासीं

असां जेको झूलेलाल जो जेको असां जुलूस कढंदासीं उहो असां जे घर जे ॿाहिरां ई निकिरंदो ऐं उते बि कुझु परसाद विराइण जो कोशिश कंदासीं बंदोबस्त कंदासीं हा त तव्हां सभु जेको बि कुझु थिए थो पियो उहो वीचार करे ऐं असांखे ॿुधाएजो पोइ

हा हा सभु लिखी खणो लिखी खणो सभु जेको आयो थव जीअं विसरी न वञूं असां ठीकु आहे जय जय झूलेलाल हा मां पुछां थो मुहिंजो दोस्त आहे उनखां पुछांं थो मां हा हा ठीकु आहे हा लाईटियूं बि लॻाईंदासीं ऐं जेके फूकणा बि हुते लॻाईंदासीं असां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल